मुझे खाने में तरह तरह के पकवान खाना पसंद है जैसे कि रसमलाई रसगुल्ला और भी बहुत सारी चीज़ें मुझे मीठा खाना काफ़ी ज़्यादा पसंद है मैं कई जगहों पे जाता हूँ तो वहाँ का मीठा ज़रूर खाता हूँ और साथ ही साथ मुझे ये अगर कोई घर पे लाकर दे दे तो मुझे और भी ज़्यादा अच्छा लगता है सबसे ज़्यादा पसंद मुझे रसमलाई आती है जो कि हमारे जबलपुर में काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिलती है और रबड़ी जो है वह भी मेरी काफ़ी ज़्यादा पसंद है मुझे सबसे ज़्यादा ये पसंद अपने दोस्तों के साथ है अगर मेरे सारे दोस्त हैं साथ में तो हमें ये खाने में बहुत मज़ा आता है और हम बहुत अच्छे से खाते हैं